नोगोरारि आरो गामियारि फरायसालिफोरनि गेजेरनि फारागथिनि सायाव नोंथांनि बिबुंथिया मा मा मा मुवाफोरा आलादा होन्नानै बुङोब्ला आं बेखौनो गिबियाव बुंग्रोगोन जे नोगोरारि बुङोब्ला जोङो बेखौ गिदित सेहेरखौ मिथिनानै मोनो एक्जाम्पल गौहाथि दिब्रुगड़ तेजपुर बेफोरबायदिया नोगोरारि बाउहाय गासिबो रोंखा राखा सुबुंफ्रा सेटल जानानै थायो मानोना बाहाय फरायना इडुकेसनफ्रा गोबां गोख्रों आरो स्ट्रं जार्निफाल आव गामियारि बुङो फरायसालि होन्नानै बुङोब्ला जों बेखौनो मिथिना मोनो फोरोंगिरिफ्रा गोजान गोजाननिफ्राय एपइन्टमेन्ट हरजानानै कमिउनिकेशनाव बिसोरो आपडेट खालामनो हाया आरो गथ'फोरनि नांगौ सोलोंथाइयाव एसे बुंनो थाङोब्ला गोबां खस्थ' थायो फरायसाफोरखौ फारि फारियै फोरोंनोबा टाइमलि बिसोरो फोरोंनानै हानांगौ खिन्थु बे गामियारियाव बिबाइदि नुनो मोना टाउनाव सिस्टेमेटिक टाइमटेबल थाखायो आरो बिसोरो फोरोंगिरिफ्रानो गासैबो बहाय सेटल जानानै थायो जार्निफुलाव नोगोरारि आरो गामियारि फरायनायाव फारागा गोबां दङ गामियारियाव फरायानाय गथ'फ्रा नांगौ रोखोमनि कमिउनिकेशन स्किलाव आपडेट नङा मानो होनोबा टाउनआव जोङो हिन्दी खोनानो मोनो इंलिस खोनानो मोनो आसामिस खोनानो मोनो बेंगलि खोनानो मोनो नाथाय जों गामियारियाव जोंनि बर' रावल' सोलियो कमिउनिकेशनाव जोङो एसे गोजौ थाखोआव फैनानै गथ'फ्रा एसे बाहुत दुखुनांथाव जाफैयो जायनिफलाव बियो गोबां खस्थनि गेजेरजों गावखौनो स्ट्रं खालामनांगौ जायो आरो गुबुन्जे गुबुनजों बिसोरो डिभाइड खालामनांगौ जायो जायनि गोसोआव सोलोंनायनि गोख्रों थांखि दङ बे जेबो प्रटेक्सन गैया बेनि थाखाय गासैबो इम्पसिबल बुस्तु गैया आरो एभारुथिं इस पसिबल

सिगाङाव जेबो प्रटेक्सन फैया बि गासैखौबो लासैनो क्लियार खालामनो हागोन जेखि एक्जामानो होन गावनि लाइफनि थांनायनि साख्रियानो होन बाख्रियानो होन बेफोराव बे जेबो हेंथा मोना गाव जुदि स्ट्रं गोसोनि मानसिब्ला नोगोरारियाव फरायनानैल' सासे फरायसाया गिदिर जानांगौ बे नङा गामिआरियाव फरायनायनिफ्रायनो गोदोनिफ्राय गिदित गोलाव जाबोदों फर एक्जाम्पल इउ पि एस सि फोरखौबो गोबां गोदोनि गोरों गोरा मानसिया सार्भिस मावनानै दङ आरो सोरबा रिटायरबो जाबावबाय सोरबा डि जि पि जादों सोरबा आर्मि अफिसार जादों बिसोर गासिबो इउ पि एस सिखौ क्लियार खालामनाया गामिनि नोगोरारि फरायसालियाव फरायनानैसो बिसोरो जौगानो हादों बै समाव दानि गथ'फ्राबो एडभान्टेजा बेनो बिसोरो गासैबो कमिउनिकेशन स्किलखौ रोंखागौ नोगोरारियाव फरायनाय गथ'फ्रा जायनिफलाव बियो बै एन्ट्रेन्सफ्राव आन्जादफ्राव गोरलैयैनो इन्टारभिउफ्राव पास जानो हायो बिसोरनि गोसोआव गिनाय थाया गामियारिफ्राव फरायनाय गथ'फ्रा गोबां उसु खुथु मोनो गावखौनो रोङि बायदि मोनो लेंगुवेज लिक लेक मोनो लेंगुवेजनि थाखाय प्रब्लेम मोनो खिन्थु लेंगुवेजआ बेरियार नङा गाव नाजानायजोंनो बेबो सासे गिदिर आरो गोजौ जाबोनो हागोन आरो आरो हालांगोनबो इयुनाव जेरै आगोलनि मानसिफ्रा गामियाव फरायनानै गिदित मोनासि जानो हादों बेबायदि दानि गथ'फ्राबो गामियाव फरायनानै गिदित गोलाव जानो हागोन बेनो आंनि बिबुंथिया फारागा बेनो इन्टेलिजेन्टा बारा जायो नोगोरारियाव गामिआरियाव एसे गावखौनो गाव स्ट्रं लानानै गोख्रोङै फरायनांगौ जायो बेनो आंनि डिफारेन्सनि बिबुंथिया